मेरे पास गाय है गाय मैं ज़्यादातर जोधपुर से और मध्य प्रदेश से लेता हूं क्योंकि मध्य प्रदेश की जो गाय होती हैं वह ज़्यादा दूध देती हैं जोधपुरी देसी गाय जो होती है वह भी ज़्यादा दूध देती है गाय की बात करूँ तो मैं पचास हज़ार से लेकर और तीन तीन लाख तक गाय मिलती हैं मध्य प्रदेश की गाय महंगी मिलती हैं और जो राजस्थान की गाय हैं वो पचास हज़ार से शुरू हो जाती है कमाने की अगर मैं बात करूँ तो मैं इनका दूध बेचता हूँ तो दूध तो मैं अस्सी रुपए किलो बेचता हूँ तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है अभी मैं फिलहाल दूध से पचास हज़ार रुपए महीना कमा रहा हूँ और गाय को भी स्वस्थ रख पा रहा हूँ उसे खिला पिला पा रहा हूँ मेरा परिवार भी उसे पल रहा है